कथी कथीके बीच्चा लैके रहय

कोन कोन चीजके

हँ

आम बला गाछ ओ सब केटगरीके छै कोन कए रूपामे मालदह लेबही तू ओ परतौ पाँच सए रूपामे एगो गाछ आ वएह बिज्जू आम लेबही ओ परतौ तीन सएमे पाँच सए परतौ तऽ ओ पाँच गो गाछ लेबही तऽ पाँच सए परलौ तऽ पच्चीस सए रूपा ओकर होतौ आरो की कहै छै टमाटरके गाछ लेबही तऽ ओ एक रूपामे एगो दै छियै कए गो लेबही गाछ टमाटरके हँ तऽ पाँच सए ओकर होल हँ आरो तो कतेक देरमे आबि जेबही हँ तऽ हमे रहै छियै दस बजे से लैके पाँच बजे तक दोकान पर रहै छी नहि तऽ नहि रहै छियै

कए बजेमे एबही तब हँ अच्छा तब कल्हे चलि अयहे सबेरे दस ग्यारह बजेमे आरो कोन चीजके बीच्चा लैके छै

तब की कहै छै अथीओ आरके बीच्चा छै मेथीके धनिआके सब अच्छा बीज छै जे लगेबीही जल्दी होइ जैतौ आओर लेबही तऽ लै लीही आ दोकानपर अयबही तऽ एक से एक बीच्चा छै करैलोके छै झींगाके छै मकइके छै बहुते चीजके बीच्चा छै जे अयबही तब समझमे अयतौ दोकानपर कोन लेबय तऽ बढ़िआँ होतै ओ तब अयहे दोकान पर कए आर बजेमे एबही अच्छा अथीओ आरके बीच्चा लेबही बैंगनके गाछ रऽ ओ लै लीह आरो कोन चीज लेबही हँ तऽ अयहे लै लीहे छै आम शके गाछी नै तऽ काइल तक खतम हो जेतय